हेल्ल' माबोरै दं नोंथां आस्सा ओमफ्राय बे मा होनो जोंनि लेंगुवेजनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आं नोंथांजों नोंथाङाथ' जोंनि जिल्लानि साहित्य' सभानिबो नेहाथारि जाबाय हिसाबै एसे दिटेल्ससो लानो नागिरदों नोंथांनाव आस्सा नोंथां मा होनो बे जोंनि बर' लेंगुवेजाथ' दासिमबो माने माबायाव हाब्बाय हिसाबै दासिमबो माखासे समाव बाहायनो मोना माखासे जोंनि जे साख्रिनि इक्जाम थिकजाम जायो बेफोरावबो गोबां समावनो जोङो जोंनि बर' रावजों लिरनोबो मोना बेखौ नोंथाङा मा बुंगोन माने जोंनाबो सेदुलाव हाब्बाय हिसाबै जोंबोथ' जोंनि मोनथायखौ मोन्नांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो आस्सा औ नंगौ नंनायालाय होबाय होनायालाय औ औ नेसनेल लेभेलनि एक्जामफ्राव

बिदि आं मोनसे खोथा सानो आरो मोनथिबाय नोंथां जोंनिनो लेंगुवेजनि जोंनिनो लिरनाय मोजां मोजां राइटारफोर दङ मोजां मोजां लिरगिरिफोर दङ बिथांमोननि जे लिरनायखौ जोङो माखासे जे मा होनो जायगाफोराव थांनानै जोंनि इण्डियानि खना खनलानि नेसनेल एबा स्टेट मानि माबाफ्राव जोङो जेब्ला सेमिनार लाहैगोन बा जोंनि लेंगुवेजनि माबाफ्रा मोनथि जायोब्ला जोंनि बर'नि जोंनि बर'नि जे टपार नंद्रायाबाबो एसे हागोन बादि मोनदों आं नोंथां नंगौना नङा जेनेबा ओमफ्राय नोंथां नोंथांखौ न'आव माब्ला लोगो मोनगोन न'आव थांनानै एसे मोजां रायज्लाय हैनिसै नामा नोंथां गाबोन गाबोन लोगो मोनगोन ना मोना गाबोन गाबोन दे दे दे होमबालाय आङो औ आं थांनायनि सिगां कल खालामनानै थांनोसै नोंथां खोनाबाय दे दे दे